जब मैंने पढ़ाई की विपरीत में एक आर्टिस्ट बनना चुना तो मेरे परिवार से भी मुझे बहुत सी बाधाएँ आईं मेरे घर वालों ने भी मुझसे कहा कि इसमें आगे फ्यूचर नहीं है परंतु मैंने अपने परिवार का नहीं माना मुझे जो पसंद था मैंने वो किया मुझे ऐसी कई परेशानियाँ आईं शुरुआती में बहुत ही एक कठिन हुआ करता था मुझसे अच्छे अच्छे चित्र नहीं बन पाते थे बहुत सी गलतियाँ होती थी परंतु मैं गलतियों से से सिखता गया और आगे बढ़ता गया और आज मैं बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूं और बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाता हूं मेरे पास शुरुआत में कई स्टेशनरी और कई सामान की कमियाँ हुई और मैंने लोगों से मदद लिया जो मेरे बड़े भाई थे वो भी ड्रोइंग बनाते थे उनसे मैंने मदद ली उनने मेरी बहुत ही मदद की और आज वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं